हम बहुत सारा किताब सभ पढ़ले छी जे सभ बहुत हँसैमे बहुत अच्छा जोर जोरसँ बहुत हँसले छी किताब सभ बहुत रङ्ग बिरङ्गके चुटकुल्लावला किताब सभ होइत रहै छै आओर पेपरमे भी चुटकुल्ला सभ अबैत रहै छै ओ सभ भी पढ़िके बहुत हँसैत रहै छी तऽ हँसैके लेल ही ने बहुत किताब उपलब्ध अछि चुटकुल्लावला जैसे कि मोगली अबै छै चुटकुल्ले आता है चुटकुल्ले अबै छै तऽ ई सभके किताब सभ अबैत रहै छै जे पढ़ैमे बहुत अच्छा लगै छै आओर बहुत हँसी भी मिलै छै एक साथे दू तीन दोस्त सभ मिलके अपना पढ़लि ओ सभ बहुत अच्छा लगलक पढ़ैमे आओर बहुत हँसलि किताबमे किताबमे जैसे हँसैवला चीज सभ रहलक हँसैवला कोइ ककरो कहानी रहलक राजायेके रानियेके कहानी रहलक दोस्तके कहानी रहलक तऽ एहि सभमे हँसैवला बहुत चीज सभ रहलक तऽ ई सभ बहुत अच्छा लगलक ओहिमे तऽ हँसैके लेल बहुत सारा किताब भी होइ छै किताब सभ अबैत रहै छै जेकि पढ़ैमे बहुत अच्छा लगै छै जो दोस्त सभके साथ पढ़ैत रहै छी आओर सभ मिलके सभ दोस्त सभ हँसैत रहै छी तऽ ई सभ बहुत अच्छा लगै छै पढ़ैमे आओर हँसैमे भी दोस्त सभके साथ बहुत अच्छा लगैत रहै छै